साढ़ै ग्रांऽ ता मज़े गै मज़े न साढ़ै ग्रांऽ मज़े नि होंगन ते फ्ही होने बी कुत्थैं साढ़ै ग्रांऽ अगर तुस ब्याह् गै जाओ नि उत्थे बी बड़ा मज़ा जनानियां इन्नियां सोह्निया घोरियां गांदियां ते मड़द इन्ने सोह्ने डोगरी भाखां लांदे ते इ'यां चाऽ गै करी'जंदा जे तुस इत्थां उट्ठो गै नि ते एह् रात नि मुक्कै ते एह् घोरियां नि मुक्कन इना नियां सोह्नियां फराटियां आहा ते होर मज़ा केह् साढ़ै रामलीला होंदी नोआड़ा बी इक्क नाटक बड़ा सोह्ना चलदा ओत्त